دہلی کی تہذیب ہندوستان کی عام تہذیب سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ یہاں لوگ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اس لیے ان کی الگ تہذیب اور ان کی بولی بھی الگ ہے ہندوستان کی جو عام تہذیب ہے وہ الگ ہندوستان کی جو عام مختلف تہذیب ہے وہ الگ تہذیب ہے اس لیے کہ وہاں ایک جیسے ایک گاؤں تو وہاں ایک گاؤں میں ایک پرٹیکولر لوگ رہتے ہیں تو اپنی لینگویج اور اپنے کلچر میں لوگ رہتے ہیں اور دہلی کی تہذیب اس لیے الگ ہے کہ یہاں بہت سارے ہندوستان کے ہر گوشے میں سے لوگ رہتے ہیں تو یہاں الگ الگ کلچر پائے جاتا ایسے اس طریقے سےمختلف ہے